जब मुझे अधिक दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है जो मैंने पौधा लगाया हुआ है उससे पहले तो मैं जितने दिन के लिए बाहर जाता हूँ उसके लिए तो पहले मैं उसको पानी डालना या खाद या कुछ भी डालना हो वो मैं कर के कर लेता हूँ उससे पहले कि अगर मैं पाँच दिन के लिए दस दिन के लिए वहाँ नहीं हूँ तो मुझे उसके लिए कुछ भी करना ना पड़े लेकिन किसी कारणवश अगर मुझे उससे ज़्यादा दिन देखना पड़ जाता है तो उसके लिए मैं अपने जो मेरा जो माली है मैं उसको कर के वहाँ पर छोड़ के जाता हूँ और उसको मैं सब कुछ वहाँ पर दे कर के जाता हूँ जिससे कि मेरे पौधों को उसमें कोई ख़राबी नहीं हो

उसके लिए मुझे है करना पड़ता है उसको मेरे को पर्याप्त मात्रा में उसको लिए पैसा या खाद या पानी के सब कुछ की सुविधा दे कर के मैं उपलब्ध करा कर जाता हूँ जिससे कि मेरे पौधे को कोई भी चीज़ मेरे मेरे पौधे को कोई भी चीज़ की ख़राबी नहीं हो और उसके लिए मैंने एक आदमी को पर्मानेंट वहाँ पर दे दिया रहता हूँ जो कि मेरे आने तक वो मेरे पौधों का ख़याल रखे और पौधों को उसको बचाया जाए और पौधों को देखभाल करने के लिए उनको सारी जितनी भी उनकी ज़रूरत चीज़ होती है बेसिक कम बेसिक कम्पोनेंट उनको चाहिए उनको मैं दे कर के जाता हूँ जिसके लिए मेरे पौधों को भी दिक्कत ना हो ना उसे कभी पानी की ज़रूरत पड़े ना ही कभी उसको कभी मेन्योरिंग या उसको फर्टिलाइजर कभी कम पड़े और ये सब चीज़ करने के लिए मैं कर के ख़ुद जाता हूँ अगर लेकिन नहीं हो पाया अगर कोई भी अगर इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कतें उनको आती है तो मैंने उनके बारे में जो मेरे जो पौधों के जो डॉक्टर जो होते हैं उनको मैं वनस्पति विभाग के मैंने अपने डॉक्टरों को रखा हुआ है हर की जो है कीड़ा लग जाए या कुछ भी हो जाए मैं उनका नंबर दे कर के उनके जाता हूँ अगर तुम को कोई भी प्रॉब्लेम हो या कुछ भी हो तुम उन से पूछ कर के मेरे पौधों की देखभाल करते रहो जब तक कि मैं बाहर हूँ